मौसम में बदलाव और कीड़े और अन्य चीज़ें जो फ़सलों पर प्रभाव डाल सकती है उस से निपटने के लिए हम एक कृषि विभाग से परिवेशक और उन से मिल कर हम इन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए फ़सलों के लिए हम उपचार इत्यादि करते हैं और हम इन ये कीड़े और हानिकारक प्रभाव से फ़सल को बचाने के लिए ऑर्गेनिक यूरिया और खाद इत्यादि के साथ साथ हम पेस्टीसाइस का उपयोग करते हैं और कृषि विभाग से मिलने वाले निर्देश ऐंड निर्देश और प्रशिक्षण को हम पूरी तरह यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और उन के द्वारा बताई जा रहे नियमों और उपचारों से हम अपने फ़सलों में मौसम के बदलाव या अन्य किसी कारण से फ़सलों को होने वाले हानिकारक प्रभाव से हम बचाते हैं